हैलो हा जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल जी जी जी साईं जी जी जी जी जी तीवण मच्छी में तव्हांखे मच्छी फ्राइ मिली वेंदी चिकन चिल्ली मिली चिकन रोस्ट मिली वेंदो चिकन फ्राइ मिली वेंदव तंदूरी चिकन मिली वेंदो जेको ऑडर तव्हां ॿुधायो साईं सभु मिली वेंदो जी जी सभु मिली वेंदो हुते कीमो कलोजी सभु मिली वेंदव टंगड़ी मिलेव टंगड़ी भई जी जी साईं जी फ्राइ मच्छी फ्राइ वारी मच्छी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी ॿिया चांवर चांवर जीरा चांवर हा हा हा हा हा रायतो ठाहींदा आहियूं रायतो बि ठाहींदा आहियूं साईं गर्मी जे समय ॾह ग्लास रायतो जी जी चारि दालि दालि चारि दालि फ्राइ मक्खन ॿ हा त हिकु पनीर जी भाॼी कयूंसि था हिकु दालि फ्राइ कयूंसि था भिंडियूं कुरकुरी भिंडियूं रखेवसि कुरकुरी भिंडियूं मिठे में अथव रसगुल्लो अथव शैने जो रसगुल्लो अथव जलेबी अथव हा रसमलाई अथव जी जी जी साईं त साईं हैलो हा हा सलाद रखंदो मां पापड़ रखंदो मांसि चटणी रखंदोमांसि ई साईं ॿावंजाहु सौ करीब थींदो न साईं ॿावंजाहु ठीकु अथव छोकिरो ईंदो महिनत कंदो

जी जी जी साईं त मूंखे ॿुधाए बि शॾ काॾे मोकिलिणो आहे तव्हांखे मां हुते जी जी जी साईं त मां छोकिरे खे हिते तव्हां वटि हा न न हिकदमु गरम करे मतिलबु पूरो पूरो जी सां ईंदो ॿीहर ऑडर मूंखे ॾींदव तव्हां बिल्कुलु फ्रैश माल मोकलिंदो हुतो हा हा पूरो हा हा जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे मां मोकलयांव तो अध घंटे में हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे साईं हा जय झूलेलाल